مجھے اپنے دادا دادى بہت ياد آتے ہيں وہ ہم سے بہت دور رہتے ہيں ہم اكثر چھٹيوں ميں وہاں جايا كرتے ہيں جب ہمارے اسكول سے ہمارى گرميوں كى چھٹياں پڑتى ہے تب ہم دادا دادى كے پاس جاتے ہيں ملنے كے ليے ہم لوگ وہاں جاتے ہيں دادى ہمارے ليے بہت سارے پكوان پكاتى ہيں ہم سب مل كے كھاتے ہيں دادا دادى سے كے ساتھ بِتايے ہوئے ہر پل اتنے سہانے اتنے اچھے لگتے ہيں كہ اسے بھولنے كا بالكل بھى پوائنٹ ہى نہيں ہوتا ہے كہ اسے بھول جائيں او ہميشہ ياد رہتے ہيں او اتنا اچّھا پَل ہوتا ہے ہمارے دادا دادى ہمارى ميرى اور ميرے بھائى بہنوں كى بہت ہى بہت پيار كرتى ہيں ہم دونوں كى ہم سب كى بہت خدمت بھى كرتى ہيں ہم لوگ جا ہم لوگ جب گاؤں جاتے ہيں جب دادا دادى كے ساتھ بہت اچّھا ٹائم اسپينڈ كرتے ہيں دادا دادى ہميں پرانی باتیں بتاتی پرانى باتيں بتاتے ہيں ان کے اپنے اپنے زمانے كى بات بتاتے ہيں ہمیں ہمارے ممّی پاپا بھى اس ميں انوالو ہوتے ہيں ہمارے بھائى بہن دادا دادى ہم جب آتے ہيں وہاں سے تو ہميں بالكل اچّھا نہيں لگتا ہے وہاں ہميں بہت اچّھا لگتا ہے ہم ہر چھٹّيوں ميں وہاں جايا كرتے ہيں اپنے دادا دادى سے ملنے دادا دادى سے بہت لگاؤ ہے ہمارا